جی بھیا میں نے ابھی ایک کیب بک کری تھی ایک گھنٹہ پہلے تو جی جی مجھے یہ بتائیے آپ کب تک آئیں گے اچھا اصل میں سر میری دیکھیے میٹنگ ہے بہت ضروری مجھے راشٹرپتی بھون جانا ہے ابھی اچھا مجھے یہ بتائیے پیسے کتنے لگیں گے ارے سر فائیو ہنڈریڈ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اب میں نے یہ تو دیکھیے مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بک کرے ہوئے ابھی تک تو کوئی آیا نہیں تو بینفٹ تو ہوگا نہیں

بات کی ہے اچھا آپ آ کدھر سے رہے ہیں ہاں کوئی اِدھر آپ ادھر سے آئیے نا لال قلعے کی طرف سے جو روڈ آ رہا ہے لال قلعے سے بالکل سیدھ سیدھا آتے رہیے جو دریا گنج کی طرف سے روڈ آ رہا ہے ہاں ہاں تو کیا زیادہ جام لگا ہُوا ہے کیا اچھا اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گاڑی صاف ہے نا ٹیکسی والا ہے نا اچھا اچھا اچھا یہ آپ نے ماسک لگا رکھا ہے اچھا اچھا مطلب مجھے کوئی اسمیل وغیرہ نہ آئے کیونکہ میرے کلین ہونی چاہیے گاڑی ہاں سر تھوڑا جلدی آ جائیے کیونکہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے پیسے لے رہے ہیں تو پلیز جلدی آ جائیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک